जइसे हमरा गाँव से माघमे सब बाबा धाम जाइ छलखिन तऽ हमहु हमहु आर गेलिए रहऽ जइसे किताबमे पढ़ने छलिए पहाड़ अलग अलग तरहके पहाड़ सब देखने छलिए आओर गेलिए तऽ देखलिए इसब हमरा बहुत अच्छा अच्छा फोटो आर घीचलिए रास्तामे बहुत कोइ महादेब पार्बती आओर सब बहुत अलग अलग तरहके सब बनिके फोटो घीचबै छलखिन हमहु सब बहुत बहुत सारा फोटो सब घीचेलिए यही सब से आओर रस्तामे गेलिए सुल्तानगंजमे वहाँ भी बहुत अच्छा अच्छा तरह से फोटो आर घीचेलिए बहुत बहुत सारा मौज मस्ती केलिए जइसे त्रिकुट पहाड़ पर गेलिए वहाँ भी बहुत्ते फोटो उटो घीचेलिए बन्दर आरके साथ वही से आओर आगे बाबा धाम गेलिए पहाड़ आर पर घूमलिए तऽ वही सब से फोटो आर घीचलिए बहुत अच्छा अच्छा तरह से फोटो आर वही सब फोटो यादगार बला रक्खे छी आओर वही सब से फोटो आर देख देखके याद करै छियै की हँ गेल छलिए वहाँ बहुत अच्छा वहाँ जाइ मे चारि दिन पाँच दिन लगै छै वहाँ गेलाके बाद फिर घूमलहुॅं फिरलहुॅं वहाँ एक रात रहियै हइ घूमे फिरेके लिए आओर वहीके बाद फेर चारि पाँच दिन लगै छै जाहिमे कोइ गाड़ी से जाइ छै तऽ कोइ पैदल जाइ छै वही जाइमे लागै छै ढेर दिन आओर ढेर सारा घूमय आर छै आओर वही से भी पहाड़ उहाड़ पर सब किछु घूम घूमै छथिन एलखिन आओर वही से फिर फोटो आर बहुत सारा सब घीचबै छलखिन हमहु बहुत अच्छा अच्छा फोटो फोटोग्राफी एकदा पिछला बहुत पसन्दीदा फोटो आर घीचेलहुॅं बहुत पसन्द आयल फोटो सब यही से पसंदीदा पसंदीदा फोटो आर फिर एक दूसरे से शेयर केलौं और यही पिछला फोटो के यादगार हम मानय छी